मिगी नच्चना शैल लगदा ते में बचपन कशा गै मिगी नच्चना पसंद ऐ ते मतलब कि मेरा शौक ऐ कि नच्चना डोगरी गाने उप्पर में ज्यादा नच्चनी होन्नीं ते मिकी ऐ बड़ा गै शैल लगदा